جی ہاں میں نے اپنی فوٹوگرافی کی چند تصویروں کی نمائش مقامی آرٹ گلیری اور ایک ثقافتی میلے میں کی تھی جہاں مختلف فنون لطیفہ کے شوقین افراد اور فنکار جمع ہوتے ہیں یہ تجربہ میرے لیے نہایت حوصلہ افزا اور سیکھنے والا ثابت ہوا تصاویر کو عوامی نمائش میں پیش کرنا پہلے تو ایک چیلنج محسوس ہوا ایک طرف خوشی خوشی تھی کہ میرا کام لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو دوسری طرف ایک ہلکی سی جھجک بھی کہ ناظرین اس پر کیا رائے دیں گے لیکن جیسے ہی لوگ میری تصویروں کے قریب آ کر غور سے دیکھنے لگے اور ان پر تبصرہ کرنے لگے تو میری جھجک اعتماد میں بدل گئی اس تجربے نے مجھے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے نئے انداز آزمانے اور مختلف موضوعات پر کام کرنے کی ترغیب دی سب سے اہم بات یہ کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میری تصویر صرف میری نہیں رہی بلکہ اب وہ دوسروں کے جذبات اور تجربات کا بھی حصہ بن چکی ہیں یوں نمائش کا تجربہ میرے لیے نہ صرف تخلیقی طور پر مفید رہا بلکہ اس نے مجھے ایک فنکار کی حیثیت سے شناخت حاصل کرنے میں بھی مدد دی اب میں مزید نمائشوں میں شرکت کرنے کا خواہش مند ہوں